ड्रुकण जी डेली रूटीन में पंहिंजी ताक़त ऐं लचीलेपन खे शामिल करण लाइ मां थोरो सो इन जी एक्सरसाइज़ कंदो आहियां ऐं एक्सरसाइज़ करे पंहिंजे शरीर शरीर खे लचीलोपन में तबदील कंदो आहियां ऐं उन खां पोइ उन सां ताक़त बि ईंदी ख़े ऐं सॉफ्टनैस बि ईंदी आहे लचीलोपन बि ईंदो आहे तंहिं करे ऐं उन स्ट्रैचिंग रूटीन में इन खे मां ज़रूरु शामिल कंदो आहियां ताकी एक्सरसाइज़ थींदी रहे ऐं उन सां गॾु डुकण में बि आराम मिले डुकण सां छा थींदो आहे की शरीर त स्वस्थ रहंदो ई आहे ऐं एक्सरसाइज़ करण सां उन में थोरो औरि वधीक प्लस पॉइंट थी वेंदो आहे उन में ताक़त मिली वेंदी आहे उन में लचीलोपन अची वेंदो आहे ऐं उन खे जेको आहे सभु कुझु ॾिसण लाइ सही थी वेंदो आहे ऐं शरीरु स्वस्थ रहंदो आहे फिट रहंदो आहे हिकदमु शरीर खे फिट करण लाइ ॿ टे शयूं ज़रूरु करणु खपजन पांजो एक्सरसाइज़ करणी खपिजे पंहिंजी जेको आहे डुकणो खपजे पांजो जेको आ खायण पीअण जो सई ध्यानु रखणु खपिजे ऐं उन खे रूटीन में करिणो खपिजे हमेशह रूटीन में ई करणु खपिजे